ہمارے ریاست میں تو ایسے بہت چیزیں ہیں جغرافیایی میں بولے تو فاریسٹ ہے بہت بہت جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت سے ایسے فاریسٹ ہے نلاملا فاریسٹ ہے جو کئی لوگوں کو پتا نہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے